हैलो हां जी नमस्कार हां ठीक जी तुस सनाओ ठीक ओ हां जी होर ना ना मी निं पता कि'यां होई अच्छा कदूं होई अच्छा तुस गेदे हे मिलने ई ओ हो हून संस्कार कदूं ऐ अच्छा पंज बजे दा पैह्ले पैह्ले ओके फिर ठीक ऐ बड़ा अफ़सोस होएआ मी एह् सुनियै